ہاں ہائے ہاں میں سبزی والی بول رہی ہوں آپ کو کیا چاہیے بھنڈی تو یہاں پہ بیس روپئے کلو ہے اور ہاں نہیں کم تو نہیں ہوگی کیونکہ بھنڈی بہت اچھی کوالٹی کی آتی ہے نا ایکسپورٹ رہتی ہے ٹماٹو تو ابھی چالیس روپئے کلو چل رہے ہے آپ کو بہت زیادہ وہ پرائسی لگیں گے کیونکہ آپ تو بیس روپئے میں بہت زیادہ بول رہے ہو پیاز چالیس سے تھرٹی ہوگی نہیں چالیس سے فورٹی فائیو ہو سکتی تھرٹی نہیں ہوگی ہاں تو فورٹی فورٹی رہی فورٹی فائیو ہو سکتی کیونکہ اچھی کوالٹی ہے نا ایکسپورٹ آئٹم ہے تو اِسی لیے ہاں تو آپ سامان بھی تو اچھا لے رہے ہو نا اِسی لیے آپ کو زیادہ بڑھا رہی ہوں میں نینوا ہمارے پاس دس روپئے کلو ہے ہاں نینوا آپ لے سکتے ہو ہمارے یہاں سب ہمارے یہاں ہمارے یہاں سبزی میں الگ آپ کے بجٹ سے یہ آ جائے گی مرچی آ جائے گی مرچی ہاں آپ کو لہسن لینا ہے لہسن یہاں پہ آج کل کے زمانے میں انسان کسی چیز کو بھی فری نہیں دیتا ہے ہر ایک چیز کی قیمت ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں کرتی ہوں تو پھر تمہیں کال سُنو دھنیا پیاز جو بھی ہے سب لے لینا

اوکے ٹھیک ہے تھینک یو چلو بائے